बचपनक काफी रोचक संस्मरण अछि हमरा सङ्ग जे हम बाल्यावस्थामे हमर माम हमरासँ छओ महीना छोट छलथि हुनका सङ्गे काफी हम घुलल मिलल रही मातृकमे रहैत छलहुँ हेँ तऽ हमरा बहीन नहि छलए आ हमर मामाक पाँच छओ टा बहीन छलनि तऽ जखन भरदुतिया होय तऽ भरदुतिया दिनके से हुनका बड बिगजी भेटनि आ ओ काफी छुहारा किसमिस काजू करीब करीब एक पोटरी हुनका भऽ जाइन आ हमर नजरि तऽ लगातार ओहिपर लागल रहैत छलय जे केना मामाकेँ हम ठकि ली आ मामा दय लेल तैआर नहि आ हमरा बहीन नहि हम बड़ा परेशान रही तऽ दोस्ती तऽ रहबै करय तऽ मामाकेँ कहलियनि जे यौ मामा ई जे सभटा खा लेब तऽ खतम भऽ जायत काल्हि काल्हि पैखाना करब आ साफ भऽ जायत तऽ एकटा काज करू ने मामा छुहाराके गाछ रोपैत छी अगिला साल फरतै दुनू माम भगिन खायब मामा तैआर भऽ गेलाह करीब तीस बत्तीस टा जे हुनकर छुहारा रहय ओहि दिनमे मूङ्गफली छुहारा आ गरी किछु काजू किछुक किसमिस मात्र देल जाय बेसी छुहारे रहैत छलैए तऽ हम ओहिपर चोट केलियै आ हुनका सभटा रोपबा देलियनि आ मामा जखन सुतलाह तऽ करीब भरल दुपहरियामे सभटा छुहारा निकालिके हम अपन गाम भागि गेलहुँ आ मामा कहाँ दन भरि साँझ राति तक कनिते रहि गेल बेचारा ओकर बाद हमरा मातृकमे ठकबा नामे सभ दऽ देलक आ एखनहुँ ई बात होइत छै तऽ बड रोमाञ्चक भऽ जाइए आ मामाक प्रति बड़ा स्नेहो होइए जे बेकार हुनकर हम ठकि लेलियनि इएहसभ छै ई जिन्दगीसँ ई बात अछि जे मजाकमे कोनो एहन बात नहि होयबाक चाही कोनो एतेक नहि अन्त कऽ दियै जे ककरो बड कष्ट भऽ जाय हमरा तऽ नीक लागल खाइत लेकिन हमर मामाकेँ जरूर बहुत दुःख भेल हेतनि हम आइयो एहि वास्ते अफसोस जाहिर करैत छी